जयपुर जिले में स्थानीय खेल मनोरंजन के तौर पर क्रिकेट खेले जाते है बैटमिंटन खेला जाता है खोखो खेला जाता है कैरम खेला जाता है वॉलीबॉल और कबड्डी भी खेले जाते हैं ये लोग खेलना बहुत पसंद करते हैं और इसमें क्या होता है हम लोग समूह में एक साथ रहकर खेलते हैं उनके साथ और समूह मे हम में भाईचारा की भावना आती है उसमें हमारे हंसी मज़ाक भी होते हैं हम लोग एक दूसरे को मनोरंजन भी करते हैं जिसके वजह से हमें खेल में उपलब्धियाँ भी प्राप्त होती हैं कैरम जब हम खेल हैं तो हम चार के समूह में होते हैं जिसमें मनोरंजन भी होता है और हम लोग को मस्ती के साथ में यह खेलते हैं वॉलीबॉल में दो बॉल के साथ में हम लोग खेलते हैं हमारा क्रिकेट होता हैं क्रिकेट में हम लोग टीम बनाते हैं दो टीम होती हैं जिसमें ग्यारह ग्यारह खिलाड़ी होते हैं ग्यारह ग्यारह खिलाड़ियों के साथ में हम लोग खेलते हैं जिसमें हार जीत भी होती हैं जीतने वाला भी यह मनोरंजन करता हैं और हारने वाला भी हमारे साथ में उस खुशी को भी मनाता हैं इसलिए हम सब लोग एक साथ मिलकर यह खेल अब खेलते हैं